हेलौ नों बङाइगावनि दा आं बिजनीनि ओमफ्राय नोंसिनाव मैगं गोथांफोर मोनगोन नामा औ आंनो नांगौ कफि आलु आमफ्रायो टमेट' फानथाव थारुन माने जोंहा बेयाव टाउनाव नोगोद नाङो नालाय दा जों आङो बे बिजनी टाउनाव फान्नो थाखाय नोंनाव लायगोन आरो मैगंखौ थारमाने जोंहा टाउनाव गायनानै जानो हा हु गैया नालाय बेनिखायनो आङो बायनानै लायनानै फानफैनो नागिरदों आरो माने बहल जिंखा बेफोरबायदिखौ मोनगोन ना ओमफ्राय किजियाव बेसेथो औ टमेट'फ्रालाय ओ आंनो गोबां नांगोन नालाय दा आंनो एसे खम खालामनानै हरदो औ दे आं लायगोन दे आं गोबाङैनो लाबोगोन आङो ओ बिजनी टाउनावहाय फान्नोहाय लायगोन आं औ गासिबो मैगंखौ मोनजोबगोन ने जिंखा बहल कफि ओमफ्राय टमेट' बेफोरखौ गासिबो मोनजोबगोन दा औ आं बेखौ लायगोन औ लायगोन आं गाबोनफोर लायगोन गोबां गथायनानै दोन दे बिदिब्ला जाबाय दा औ दे जाबाय ना